ई इलाकामे तऽ खेसरा पोठही से लए कऽ रोहु कातिल तक जे अइ सभ माछ एहिठामका धारमे छै खास कए कऽ बोआरी आ सौराठी ई माछ जे छै कनि अधिक रहै छै बाँकि रोहु आ कातल जे छै ओ तऽ आइ काल्हि लोक पालतुए वाला बेसी मने ई करैए जे आसानी से होइ छै धार सभमे रहए देइ नहि छै मछुआर सभ आर दामके बात जहाँ तक छै तऽ एकटा तऽ आबैए आन्ध्रप्रदेश पालतू मछली जे छै ओकर दाम बहुत कम छै आ अपन जे छै देशी माछ धार चौड़ वला सभ ओकर दाम तऽमत पुछू ओ अगर पालतु जे अहि ओ डेढ़ सए टके दू सए टके अहि तऽ अगर अपन चाक चौड़के रहत तऽ ओ सीधे दुगुणासँ तिगुणा दाम भए जाइ छै पाँच सए छओ सए टके ताहिमे सिन्घी माँगुरके तऽ बाते मत पुछू बाते मत पुछू कवइ तऽ बहुत कम तऽ भेटते यऽ कभी कभार भए गेल आसेर पाव भरि आ नहि तऽ तहन तऽ सिन्घी तऽ छओ छओ सए सात सात सए टके जाइ छै